मूंखे नंढपिणु खां ई मार्शल आर्ट्स करण जो जाम शौंक़ु आहे ऐं मां नंढपिणु खां ई सिखंदो आहियां मूंखे दिलि में जाम इच्छा हूंदी हुई की मां सिखा ऐं हाणे मां सिखंदो आहिंयां ऐं मार्शल आर्ट्स करणु पुठिया मुंहिंजा जाम मक़सदु आहिनि जीअं की सभिनि खां पहिरियों मुंहिंजी मुंहिंजो शरीर तंदरुस्तु रहे ऐं सुठो रहे मूंखे काई बीमारी न थिए मार्शल आर्ट्स करण सां काई बि बीमारी न थींदी आहे शरीर तंदरुस्तु रहंदो आहे ऐं ॿियो इहो की मुंहिंजो वज़न बि न वधे अगरि असां रोज क कयूं था असांजो वज़न बि न वधंदो आहे ऐं टियो गोल इहो आहे की मार्शल आर्ट्स में मूंखे ब्लैक बेल्ट खपे इहो हिकु जाम वॾो मक़सदु हूंदो आहे उनजे पुठिया ऐं जाम महिनतु करिणी पवंदी आहे ब्लैक बेल्ट वठण लाइ ऐं मुंहिजो सुपिणो आहे की मां महिनतु करे हिकु ॾींहुं ब्लैक बेल्ट खटंदमि ऐं पंहिजो नालो कंदमि